गुजरात पंहिंजे देश जो हिकु इंपोर्टंट हिसो आहे गुजरात में माण्हुनि खे लॻंदो आहे कि हिते जो क्लाइमेट सुठो काने पर हिते सर्दी गर्मी ऐं बारिश सभु सुठे ढंग में थींदी आहे हिते जी गर्मी थोरी वधीक हूंदी आहे पर हुनजी वजह खां हिते जो पेड़ पौधा सुठा उगंदा आहिनि माण्हुनि खे लॻंदो आहे कि गुजरात में वाइल्ड लाइफ़ सुठी तरह न थींदी आहे पर स सचु त ई आहे कि गुजरात में वल्ड जो सभिनी खां वॾो वाघनि जो पार्क आहे जंहिं खे पाणि गिर इंटरनेश गिर नेशनल सेंचुरी जे नाले खां ॼाणंदा आहियूं ॿियो गुजरात में ॿिया बि पंछी जे लाइ सुठो माहोल आहे माण्हुनि खे लॻंदो आहे कि गुजरात में बारिश जे टाइम जाम गंद थींदी आहे पर सचु त ही आहे कि बारिश जे टाइम हिते जी ॿीं खेती बाड़ी ने ने पेड़ पौधा जाम सुठी तरहा उगी वेंदा आहिनि हिते नदियुनि बि आहे ऐं गांव जे हिते नंढी नंढी नदी आहे जंहिं में जाम सारा मछलियूं आहिनि ॿिया बि गुजरात में डेम आहे जंहिं जे हिते जो नज़ारो ॾाढो ई सुठो आहे टुरिस्टनि खे लॻंदो आहे कि गुजरात में घुमण लाइ हेतिरो कुझु कान आहे सचु ॻाल्हि त ही आहे कि गुजरात में सभिनी खां सुठो नेचर खां गॾु संबंध आहे जंहिं खां थ्रू प पशु ऐं पक्षी ॿई गॾु मिली करे रहंदा आहिनि